ہلو ہاں ایسا ہے کہ میری بھیتیجی ہے اس کو چھٹی چاہیے جانا ہے جانا ہے گھومنے کے لیے ارے وہی ٹورسٹ اسپاٹ پر جائیں گے ون ویک کی چھٹی چاہیے

ہوں چھٹی نہیں مل پائے گی چھٹی پھر ہوں ہوں ہوں ابھی تھری کلاس میں ہے ہوں چھٹی سے نقصان ہو جائے گا تو اب پلان بن گیا ہے اب ٹکٹ بن گیا ہے میرا سب کا ٹکٹ بن گیا ہے جانا ہے

تو ارے اب اس میں کرا دیں گے وہاں اس میں ہی گھومیں گے بھی پھر جب گھوم کے آئیں گے تو وہیں تیاری کرا دیں گے کتاب وتاب سب لے کے جائیں گے اس کی نہیں روم الوینہ الوینہ عرف راجے جب وہ گھوم کے ہوں ہوں ارے ٹھیک ہے نقصان نہیں ہوگا اصل ہم جائیں گے نا تو جب ہم گھوم گھام کے آئیں گے روم پہ تو کم از کم اس کو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھ کے پڑھائیں گے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں

چلیے ٹھیک ہے اب ٹکٹ بن گیا ہے کینسل کیسے کروائیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس لئے چھٹی دے دیجیے کسی طریقے سے اور جلدی سے جلدی آئیں گے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں تب ٹھیک ہے تب رکھتے ہیں